हॅलो हा कविता हांव स्नेहल उलयतां गो आगो आमी पिकनिकेक या मुगो ह्या विकान अशें या गो एनडींग तुका केन्ना फावता हय हय तुका केन्ना फावता ती सांग सण्डे हय जाता हय हय जाता जाता

हां हां

प्लॅस तूं सांग मुगो खंयचें फार्म बीन एक हय आनी स्विमींग बी करपाक मेळटलें न्ही गो मज्जा करया

हय हय गरज ना हय आनी हय नंदनवन नंदनवनान हय हय हय हं

तूं तांकां इनफोर्म कर मुगो उरिल्ल्यांक सगळ्यांक हांवें तुका फर्स्ट सांगलां हय हय तुका हांवें फस्ट सांगला हं हय हय हं हां हां सॅटर्ड आं ओके बरें तर सॅटरडेक नाका तर हय हं हं हय हं हय सकाळचीं या भरपूर मजा करया हां घरा लॅट येतलें म्हणून बी सांगून दवर हय तो सगळो हांव करतां सगळो हांव करतां ताचो कांयच टॅन्शन घेतनाका तूं ओके हां फक्त येवपाची तयारी दवर म्हूण सांग तांकां हय हय हय आं आं हय हय नाका गो थंयच सगळें हें करया रांदता बी म्हणल्यार भायर सरपाक आमकां टायम जातलो हय हं थंयच वचून हें करया आमी हं चल बरें मेळया मुगो हय हय हय हं ओके बरें हं बरें बरें ओके बरें बाय हं बरें बाय बाय